फोटो काडपाक हांव कॅनन कॅमराचो वापर करतात त्या तितून सगळे फोटो क्लियर दिसता आनी सगळें साफ सुत्रे साफ सुत्रे दिसतात फोटो जशें की मनशांचे आनी जानवरांचे मागीर सुकण्यांचे दर्याचे नदी आनी बाकिचीं खूब तरांची वस्तुंची फोटो काडपाक खूब आवड आसा